जी मैडम नमस्ते बोलिए जी मैडम किस चीज़ में यूज करेंगे कहाँ पर यूज करेंगे ये तो बताइए तब ना हम आपको बताएँगे क्योंकि हमारे पास अनेक वैरायटी का रोज़ है मतलब फ्लावर है बहुत से फूल हैं शादी में कहाँ किस जगह पर यूज करेंगे शादी में दूल्हे की गाड़ी पर लगता है मतलब अंदर उधर जगह पर लगता है अच्छा जी मैडम येलो मतलब पीला कलर आपको मेहंदी रस्म में पड़ जाएगा इस हिसाब से इसको गेंदे का फूल

जी मैडम हमारे पास तो रोज में तो बस रेड कलर है सारे गुलाबी कलर है और वाइट कलर है और पिंक कलर मतलब बस इतना दो ही कलर है मतलब यह गुलाब में पिंक कलर कितना पीस चाहिए और गुलाबी कलर कितना पीस चाहिए एक के जी तो मैडम आप के जी से अच्छा होगा कि आप पीस में लीजिए ना पीसेज में आपको थोड़ा सस्ता भी पड़ जाएगा के जी आपको आठ सौ आठ सौ पड़ जाएगा के जी के हिसाब से आठ सौ रुपये के जी पड़ेगा और उसी में क्या बोलते हैं तोल में जो सब ख़राब हो जाएगा सब चला जाएगा अगर पीसेज के हिसाब से लेंगे तो जो क्या बोलते हैं आपको मतलब अच्छा ख़ासा मिलेगा अच्छा फूल रहेगा जी हमारे दुकान पर है अभी मतलब गेंदे का है गुड़हल का है गुलाब का है कनेल का है मतलब अलग से अदर अदर फूल हैं मतलब मैडम आपको तो बस गुलाब का चहिए ना एक लिलीस का चाहिए तो मैडम आपको आठ सौ रुपये किलो पड़ेगा पीसेज के हिसाब से लेंगे आप किलो में समझ लीजिए बहुत ज़्यादा फूल आएगा तो छः सौ सात सौ फूल आएगा क्योंकि फूल हरा होता है ना तो पोर्शन ज़्यादा होता है देखिए कम इसमें कोई सवाल नहीं बनता है तो मतलब इसमें चावल गेहूँ थोड़ी नहीं है ये तो फ्लावर है ना इसमें कहा से कम होगा इसमें कहाँ से कम होगा मैडम सॉरी इसमें कम नहीं हो पाएगा आप लिली वाले में चाहिए तो कुछ काम करवा लीजिए हाँ तो लिली वाला छः सौ रुपये किलो पड़ेगा लिली वाला छः सौ रुपये के जी पड़ेगा जिसमें से एक के जी में आपको समझ लीजिए वो थोड़ा हल्का होता है थोड़ा सा पंखुड़ियाँ कम चौड़ी होती हैं वह थोड़ा हल्का फूल होता है उसकी पंख पंखुड़ियाँ कम चौ चौड़ी होती है समझ लीजिए आपको सात सौ आठ सौ मतलब पड़ जाएगा जी नहीं मैडम आप अपना एड्रेस बताइए आपके एड्रेस पर पहुँच जाएगा

ठीक आप मैडम ठीक है आपके पास एक घंटे में पहुँच जाएगा फूल ठीक है ठीक है नमस्ते मैडम